جی ہمارے دو مشہور تہوار ہے جو پوری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ مناتے ہیں ان میں سے ایک عید الفطر کا تہوار ہے جو ماہِ رمضان کے مقدس روزوں کے بعد آتا ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا تہوار ہے جس کو ہم بقر عید بھی کہتے ہیں اور جو ابھی ابھی چند دن پہلے گزرا ہے ان مذہبی تہواروں میں مختلف کھانے پینے کی چیزیں ہمارے گھروں میں تیار کی جاتی ہے کچھ میٹھی ہوتی ہے کچھ نمکین ہوتی ہے اور کچھ چٹپٹے دار مصالحے دار اور کچھ کڑوی ہوتی ہے عید کے موقعے پر مختلف ثقافتوں اور علاقوں میں مختلف قسم کے پکوان تیار کیے جاتے ہیں عید الفطر میں میٹھے پکوان زیادہ پکائے جاتے ہیں اسی لیے اس کو کبھی کبھی ہم میٹھی عید بھی کہتے ہیں جیسے سوئیاں کھیر شیر خرما لچھا مختلف قسم کی مٹھائیاں گھروں میں تیار کی جاتی ہے جیسے گلاب جامن کشٹرڈ وغیرہ اور اسی طرح چاٹ دہی پھلکیاں اور دہی بڑا ابھی تیار کی جاتی ہے پھر کھانے میں الگ الگ قسم کے گوشت کے پکوان جیسے قورمہ مختلف قسم کی بریانی جیسے مٹن بریانی چکن بریانی یا پھر ویج بریانی عید کے موقعے پر بہت مقبول ہوتی ہے چکن فرائی وغیرہ اور بقر عید کے موقعے پر زیادہ تر گوشت کے پکوان پکائے جاتے ہیں لیکن ایک ایسی ڈش ہے اور ایک ایسا پکوان ہے جو عام طور پر ہر تہوار میں تیار کیا جاتا ہے وہ ہے سوئیاں اور بریانی یہ ہمارے یہاں ہر تہوار میں تیار کیے جاتے ہیں